ہیلو ہیلو مچھی پارکیٹ سے بات رکر رہے ہیں ارے ارے سر جی ہمیں نا ایک مچھلی آتی ہے جس کا نام ہے انڈین پنگش وہ چاہیے ایک کلو مل جائے گی کیا آپ کے یہاں تو کیا ریٹ ہے وہ پانچ سو روپے سر جی زیادہ نہیں بتا رہے آپ تین سو روپے لگائیے تین تین سو روپے اچھا چلیے ساڑے تین سو لگا لیجیے ساڑے تین سو بس اب ساڑے تین سو لگا لیجیے اور ایک ارے سر جی دیکھنا اتنا آپ کے لیے تو ہو جاتا ہے اس میں کیا ہے پچاس روپے میں

ابھی ایک ایک کلو ایک ایک کلو چاہیے اس میں سے آدھی تو بون لیس کر دیجیے گا ٹھیک ہے اور آدھی ویسی پیس کر کے بنا دیجیے گا

میں جو ہے نا ہاں بتائیے اچھا کون سی تازی کون سی آئیگی اس ٹائم آپ کے پاس اچھا اچھا کیا ریٹ ہے اچھا اچھا

وہ ہوگی آپ کے پاس پوپلیٹ وہ کیا ریٹ ہے پاپلیٹ دے دیجیے پایچ کے جی دے دیجیے پانچ پیس پیس وہ تو سات آدھے کلو کا پیس ہوتا ہے ایک مشکل سے پانچ پیس کر دیجیے بتائیے کیا لگائیں گے چار سو لگا لیجیے چلیے چلیے چاچا یہ مان لی آپ کی میں نے ایک کام کیجیے آپ اس کو نا پیک کر دیجیے اور میں آپ کو آپ مجھے وہ بھیج دیجیے بار کوڈ اسکرین شوٹ میں پیمینٹ کر دوں گا اور ایڈریس میں بتا رہا ہوں آپ کو وہاں بھیج دیجیے اس کو ٹھیک ہے نا ہاں ذرا تھوڑا جلدی بھیج دیجیے گا اور فریش بھیجیے گا ایسا نہیں کہ ہاں باسی بھیج دیں ٹھیک ہے ہاں ساڑے سات سو روپے ڈیلیوری کے بھی لگیں گے کیا با با بس بہت شکریہ بہت شکریہ ارے بہت شکریہ چلیے وہ تو دیکھ لیں گے اگلی بار سے میں ایڈریس آپ کو واٹسایپ کر رہا ہوں آپ اس ایڈریس پر بھیج دیجیے ٹھیک ہے تھینک یو